ہمارے اسكول كے زمانے میں سوشل سروسز كے ایک كا ایک مضمون ہوا كرتا تھا جس میں ہمیں اكثر دست كاری یا پھر كھانا بنانا یا اس قسم كی چیزیں سكھائی جاتی تھیں اور اكثر سال بھر میں ایک بار اسپورٹس بھی كر كے كچھ ہوتا تھا جس میں كھیلوں كے مقابلے مقابلے ہوتے تھے اور ساری ساری الگ الگ كلاسز كی لڑكیاں كھیلوں میں حصہ لیتی تھیں تو انھیں میں انھیں كھیلوں میں اكثر مہندی اور جیسے امراؤڈری یا پھر پینٹنگ اور یا پھر پكوان ان ساری چیزوں كے مقابلے بھی ہوا كرتے تھے ہاں اور پھر اس كے بعد ایک یا تو ہمارا سالانہ پروگرام بھی ہوا كرتا تھا گیدرنگ تو وہ بھی بہت اچھی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے كہ جب میں ساتویں كلاس میں تھی تو تب میں میں نے ایک كوكنگ كامپٹیشن میں حصہ لیا تھا اور اس میں مجھے فسٹ پرائز ملا تھا اس وقت ہمیں بنانا تھا جو جو ڈش بنانی تھی وہ ہمیں سوجی كا حلوہ تھا جو میں نے بہت اچھا بنایا تھا اور جو اس كے جو جج تھے ٹیچروں كو بھی بہت پسند آیا اور وہ جو ججز جن لوگوں نے مجھے انعام كا حقدار قرار دیا تھا تو انہیں بھی یہ میرا حلوہ بہت پسند آیا اور سب نے كافی تعریف كی تو یہ میری كامیابی تھی اب تو میں اس وقت كے حساب سے كافی كچھ اور بھی زیادہ امپرومنٹ ہو گیا ہے میری كوكنگ میں لیكن بس اس اس چیز كے بعد سے مجھے لگا كہ یہ میرا شوق ہے اور پھر میں نے اس كے اوپر مسلسل كام كیا